ये टी वी में एक आस्था चैनल आता है जिसमें योग बाबा रामदेव वो दिखाते हैं और दिखाने पर उसको देख करके हम लोग योग करते हैं जो अनुलोम विलोम से लेकर के पूरा सांस की जो ये सब दूर होती है बीमारी और घुटने का दर्द भी दूर होता है इससे बहुत से फायदे हैं अक्सर हम लोग करते हैं हमारे कई साथी हैं जो हम लोग मिलके करते हैं जो बहुत अच्छा लगता है ये